ठीक छै भाईजी

हॅं हॅं हॅं

हॅं हॅं हॅं हॅं हॅं हॅं हॅं

हुँ

हॅं हॅं

एकदम एकदम

हुँ हुँ हुँ हुँ हुँ

ठीक छै ठीक छै भाईजी फेर हेतै बात बड़ा नीक लागल बड़ा सुन्दर अहाँकेँ रहल बड़ा जानकारी मिलल ठीक ठीक ठीक